जिन्दगीमे पहली बार यू पी सँ किछु हटि करि कऽ नैनीताल क्षेत्रमे पहाड़पर टनकपुरमे एकटा पूर्णागिरि देवी स्थान छै जकर सात पहाड़पर ओ देवी रहै छथि ओहि समयमे हम पाँचमा छठामे छलियै तखन हमसभ गेल छलियै अपना पूरा फैमलीके साथ गेलहुँ आओर दर्शन कए करि कऽ अयलहुँ पूरा जे छै हमरा सभकेँ चौबीस घण्टा लागल चौबीस घण्टाके बादमे फेर ओकरा बादमे हमसभ चलि अयलहुँ रेणुकूट गेलहुँ रेणुकूटसँ दू हजार एकमे फर्स्ट बार डिपार्टमेण्टसभ जिद कयलकै बाबाधाम चलय लेल तऽ ओतयसँ हमसभ बाबाधाम विदा भेलियै बाबाधाम गेलियै तऽ ओतय जाए कऽ बादमे किछु यार दोस्त कहलखिन यौ अहाँ जे छै ने फर्स्ट बार जाइ छियै अहाँ जे छै डाके बम चलि जाउ तऽ हम डाक बमके लिए जे विदा भेलियै तऽ हमरा किछु पहिले ओतय बन्द कए कऽ रखलखिन पूरा शरीरके चेकअप भेलै चेकअप होइके बादमे खाना पीना बन्द कए देलकै नाम लिखल गेलै नाम लिख करि कऽ अगिला स्टॉपेजपर भेजल गेलै आठ बजे रातिमे हमरा ईसभ छोड़लखिन हम ओतय अगिला दिन नेक्स्ट दस बजे हम बाबाधाम कतहु नहि दौड़ताइ जे नहि छै कोइ पानि नहि कोइ तमाकू नहि कोइ खाना नहि कोइ नशा पदार्थ नहि स्मोकिंग तिस्मोकिंग किछु नहि ने खाना पीना किछु नहि रस्तापर चलै छी ओहिमे अगर कोइ पानि दए देलक या शर्बत दए देलक चलिते चलिते पियू गिलास गिलास फेँकि दियौ गिलास फेँक करि कऽ ओ अपना लए जेताह अहाँ चलिते चलि जाउ बाबाधाममे जब पहुँचबै तऽ पूरा रस्ता अहाँके क्लियर मिलै छै क्लियर मिलल बाबाके दर्शन करियौ बहुत आदमी ओहिके बेहोश भए जाइ छै ओकरा उठा कऽ बगलेमे हॉस्पिटलके सुविधा रहै छै हॉस्पिटलमे रहियौ होस्पिटलमे दवाइ उवाइ भेल फेर अहाँकेँ जतेक यए आबयवला सभके साथ मिलू ओतयसँ फेर हमसभ बासुकीनाथ जाइ छियै बासुकीनाथमे दर्शन कयलहुँ बासुकीनाथ दर्शन कए करि कऽ तब ओम्हरसँ रिटर्न अयलहुँ बाबाधाममे फेर रुकलहुँ साँझमे बाबाके श्रृंगार देखलहुँ जे पूजा पाठ होइ छै ओ देखलहुँ जेसभ लेनाइ होइ छै ककरो प्रसाद लेनाइ होइ छै ककरो जे छै सामाने लेनाइ भेल ओसभ लेलक सभकोइ मार्केट कयलहुँ ओतयसँ फेर हमसभ राजगिरि अयलहुँ जसीडीह अयलहु जसीडीह आबि करि कऽ ओतयसँ ट्रेन पकड़ि कऽ फेर हमसभ बनारस जाइ छियै बनारस गेलहुँ फेर काशीजीमे अपना नहेलहुँ धोलहुँ ओकरा बाद घर अयलहुँ घर आबि करि कऽ रेणुकूट एच चारि सए चौबीस उत्तर प्रदेशमे रेणुकूट पड़ै छै एच चारि सए चौबीस हिण्डालको कोलोनी क्वार्टर छलै ओतय अपन काँमड़ आओर बैग रखलहुँ फेर जल लए करि कऽ गेलहुँ बाबाके स्थानपर प्रसाद चढ़ेलहुँ भोले शङ्करके तब घर अयलहुँ घर अयलहुँ घरमे मिथिलाके परम्परा छै जे कोइ तीरथसँ कोइ आबए तऽ ओकरा लिए बड़ी भात पहले खेनाइ छै बड़ी भात खयलहुँ खाए कऽ जे फेर हमसभ सूतैत छलियै तऽ ई जानि लिअ चौबीस घण्टा हमरा सभकेँ होश नहि रहै छलय तखन जा करि कऽ दोसर दिन पएर हाथ फुलल रहै छेलै अपना आराम कयलहुँ नंगे पएर बाबाधाम जाय पड़ै छै ओकरा बाद आराम कयलहुँ आराम कए करि कऽ फेर रहलहुँ दुबारा जब हम बाबाधाम गेलियै तऽ हम जनरल बम गेलियै सुल्तानगञ्जमे नहेलियै धोलियै फर्स्ट बार हमसभ तारापुर रुकलियै दोसर बारमे हमसभ सुइआ पहाड़ क्रॉस कए कर रुकलियै तेसर बारमे गोधियारी नदीमे नहेलहुँ धोलहुँ ओकर आगू रुकलहुँ मतलब उएह रातिमे ओकरा बादमे जे छै हमसभ अगिला दिन नेक्स्ट ढाइ दिनपर जल हमसभ चढ़ाए देलहुँ जल चढ़ाए करि कऽ बासुकीनाथ गेलहुँ बासुकीनाथसँ अयलहुँ परसाद उरसाद लेलहुँ फेर अपना वापस अयलहुँ बनारस बनारससँ फेर रेणुकूट रेणुकूटसँ ओ भेल ओकरा बादमे एक बार हम अयोध्या गेलियै एकटा ओमनाथ तिवारीजी छलखिन अयोध्या फैजाबादके हुनका साथमे तऽ ओ हमरा एक लड़काकेँ साथ कए देलखिन जे हिनका जे छै पूरा अयोध्या घुमाए दियौ तऽ अयोध्या जे हम घूमय लए गेलियै से ओहि समयमे हम पाँच हजार अड़सठि मन्दिर गिनने छलियै दू हजारसँ पहिलेके बात छै ई पाँच हजार अड़सठि मन्दिर गिनने छलियै आ हर घरमे लक्ष्मीजीके मतलब हर घरमे लक्ष्मी हर घर घरमे मन्दिर कुआँ अहाँकेँ मिलत आ कोनो छल कपट नहि कोनो किछु नहि आरामसँ दर्शन करियौ आरामसँ रहियौ आ जे हमर गुरूजी जे छलखिन ओ एक कुआँमे रहै छलखिन हुनका दरवज्जापर हमसभ ठाढ़ भए करि कऽ कहियै जे गुरूजी गुरूजी राम राम राम तऽ गुरूजी ऊपरे आबि जेथिन आओर कहिथिन जेकि अहाँ फलाने जेना हमर नाम राम कुमार कामति रहै राम कुमार कामति कैसे आना हुआ आओ आओ आओ जयतियै हाथ पएर धोइतियै गुरुजीके जे गुरूजीके जे छै फेर हमसभ प्रणाम करितियै गुरूजी बैठैतै खाना पीना खाइ लए ढङ्गसँ व्यवस्था रहै छलै ओसभ करै छलियै मतलब हम पन्द्रह दिन ओतय रहलियै आ राजगिरि एक बार बाबाधामसँ जाइ छलहुँ तऽ राजगिरिमे कुँआ छै पाँच गो ओ एकटा कुआँ सीता कुण्ड छै ओहिमे जे छै चावल गमछामे बान्हि कऽ दए दियौ अरबा चावल तऽ ओ अपने आप कतेक खिल जाइ छलै आ पानि एतेक गरम रहै छलै जकर अन्जादा नहि ओ पानिके कारण छै ओहि पहाड़मे गन्धकके पानि होइ छै गन्धकके पानि गरम रहै छै गरम रहै छै इएह चलते भापके चलते बहुत आदमी नहयबो नहि कर करै छै आ ने नहेलक आ ने कोइ तऽ कोइ आदमी जानकारी होइ छै से अपन नहेलक धोलक ओ चावल निकाललक खयलक आरामसँ जे चावल कहल जाइ छै सीता मैयाके खोँछिमे सँ लक्ष्मण जी जब हुनका छोड़य लए गेलखिन तऽ ओ चावल फेँकलखिन तऽ उएह चावल छथि इएह लिए सीता कुण्डके रूपसँ मानल जाइ छै राजगिरिमे रजरप्पामे गेलहुँ एकटा छोटे कुण्ड छै लेकिन ओ देवी माँके बहुत शक्ति छै ओतय जे छै बलिओ प्रदान अगर पड़ल तऽ एक बूँद खून नहि देखबै ओतहिए एकटा एहन हम जगह देखलियै जे हर होटलमे मांसाहारी होइ छै कोनो फीस नहि कोइ बलि प्रदानवला खस्सी लए कऽ वापस नहि जायत ओतहिए अपना ओसभ दए दै छै ओहि होटलवलाकेँ होटलवला बनेलक ओहि समयमे अहाँके उन्नैस सए अन्ठानबेमे दस रुपैआ प्लेट छलै भरि पेट चावल ओ दै छलै खाय लए परसादके रूपमे खैऔ आरामसँ रहियौ ओतयसँ फेर हमसभ रिटर्न चलि आबै छलियै बोकारो बोकारोसँ धनबाद धनबादसँ फेर हमसभ एम्हर आबि जाइ छलियै